हेलो हँ ठीके छै अपन बताबु घुमय लए बहुत बहुत जगह गेलियै घुमय लए पार्क सब गेलियै घुमय लए बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ जगह सब घुमय लए गेलियै बहुत अच्छा लागय रहय घुमयमे पार्क अररिया जिलामे पार्क छै एगो खुशियार पार्क ओहेमे एलियै घुमय लए बहुत अच्छा लागय छै घुमयमे हँ हम तऽ हँ हम तऽ घुमल छी अहाँ आओर सब ठीक छै आओर सब कतहु ने अही खुशियात पार्क एलियै घुमय लए अच्छा लागय छै घुमयमे अहाँ नहि घुमलियै अहाँ नहि हँ तऽ हँ हमहुँ सब घुमलियै बहुत अच्छा लागय छै घुमयमे हमहूँ सब फोटो उटो घिचेलियै तऽ बहुत हमहुँ सब खेलियै घुमलियै अच्छा अच्छा जगह हँ सबकिछु सुविधा तऽ बढ़िआँ देलकैय सरकार अच्छा अच्छा सब होटल सब भी छै सब काली मन्दिर गेल छियै घुमय लए सगठे गेलियै घुमय लए

अपना दोनो आदमी घुमय लए गेलियै रहऽ तऽ कते मजा आयल रहय

आँय हमहुँ खेलियै की हमहुँ छोला भटुरा खेलियै गेलियै रहऽ कि काली मन्दिर गेलियै घुमय लए सगठे घुमिके एलियै काली मन्दिर सब छै वहाँ जगह बहुत जगह पार्क सब छै घुमि घुमिके एलियै बहुत अच्छा लागल घुमयमे हमहुँ भरि दिन घुमलियै ओ हँ ओ अच्छा लागय छै की बहुत बढ़िआँ जगह छै अररिया घुमयमे बहुत बढ़िआँ लागय छै बहुत अच्छा लागय छै घुमयमे हँ हमहुँ गेलियै यऽ कते घुइमके एलियै हमहूँ सब घुइमके एलियै अच्छा लागय छै घुमयमे अहाँ आओर सब ठीक यऽ ने हँ ठीक छी अपन बताबू